हेलो की हाल चाल छै हम बाजैत छी फहीम अहमद पहचानलहुँ हँ हँ हँ हँ एखन एखन जे छै अहाँकेँ एहिठाम फुलमे कोन कोन फुल सब यऽ ई जे छै ई गुलाबके जे यऽ ओकरा रेट केना की छै एक पीसके हूँ हूँ मान लिअ पचासटा या सए टा लेबै तऽ केना की छै डिस्काउन्टो आओर छै

अच्छा ई हूँ हूँ ओ सबटा कलरमे यऽ हूँ अच्छा ई की कहैत छै गेन्दो आरके बीजो रखैत छियै की पौधे रखैत छियै हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ गमला केना पड़ैत छै हूँ माटि बलाके की पड़ैत छै हूँ ओ एक जगह जे लेबै पचीस टा तऽ कतेक भऽ जयतै डिस्काउन्टो आर छै हूँ हूँ फुल अपन हाथके छै तऽ ओहिमे छै डिस्काउन्ट गमला अहाँसबकेँ मँगबए पड़ैया दोसर जगहसँ ठीक छै तऽ विचार करैत छियै जेहन विचार हूँ हूँ हूँ हँ हँ हँ हँ

हूँ हूँ हूँ अच्छे अच्छा दू महिना पहिले जे लऽ गेल छलियै एकटा गुलाबके छलै उजर गुलाब छलै ओहिमे जे छै ने फुल जे होइत छै दू चारेटा होइत छै मतलब दू चारिटा भेल आ ओकराबाद जे छै हँ हँ हूँ हूँ हूँ ओ गोबर बला जे होइत छै गोबर बला जे होइत छै ठीक छै ठीक छै